हा ही ॻाल्हि सच आहे त पढ़ियल लिखियल माण्हू सुठी तरह सां पेश ईंदा आहिनि छो त हुननि में आदर ऐं सदभाव जी भावना हूंदी आहे हिकु घटि पढ़ियल लिखियल माण्हू खां उन्हनि खे इहो सुठी तरह ईंदो आहे त कहिड़े वक़्त ते कहिड़ी ॻाल्हि चवणु सही आहे हिन सां साम्हूं वारे जो मन बि न दुखजंदो आहे ऐं पाण खे बि राहत थींदी आहे